ऐसे तो मेरे तो बच्चे नहीं है लेकिन पास में आंटी जी है उनके दो बच्चे हैं और उनके पास साधन नहीं था तो वह हम उनके साथ में चली गई थी तो जब हम प्राइड स्कूल पहुँचे तो हमने वहाँ पर बातचीत की और यह क्लास के बारे में जानकारी ली कि कौन सी क्लास है और कहाँ तक पढ़ाई होती है और क्या समय रहेगा स्कूल का और जब हमने फ़ीस की बात की तो उन्होंने टोटल पच्चीस हज़ार रूपये बताए एक बच्चों के और फिर हमने उनसे और आगे बात की कि और क्या क्या सुविधाएँ हो सकती हैं यहाँ पर तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक्टिविटी होती हैं और पिकनिक के लिए बच्चों को ले जाते हैं और बस के लिए किराए की बात की तो उन्होंने बोला कि बस है बस का अलग फ़ीस लगेगी तो बस की फ़ीस के लिए बातचीत हुई तो उनको दस हज़ार रूपये उन्होंने बताया साल के एक बच्चे के और जो एक्टिविटी होती है उनको पाँच पान सौ रूपये महीने और जो कोर्स होते हैं तो कोर्स का भी खर्चा जब हमने पूछा वापिस मार्केट में जाकर कि कोर्स कितने में आएगा तो कोर्स भी तीन हज़ार रूपये के है कोर्स हो रहा था टोटल सब दोनों बच्चों के अलग अलग और जो बच्चों के ड्रेस हैं तो ड्रेस भी उस ड्रेस को भी मिलाकर टोटल खर्चा हो रहा था पाँ एक हज़ार रूपये और ऐसे छोटे छोटे खर्चे मिलाकर एक बच्चा पड़ रहा था पचास हज़ार रूपये में तो एक दोनों बच्चे को मिलाकर एक लाख रूपये हो रहे थे और यह जब मैं सुन रही थी तो मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था कि एक लाख रूपये एक साल भर के दोनों बच्चों के बहुत ज़्यादा फ़ीस हो रही थी और जब बच्चों की पढ़ाई तो हर महीने में अलग अलग प्रोग्राम होते हैं तो उनके लिए पैसे मंगवाना वह बातचीत उन्होंने रखी कि अगर वह कुछ प्रोग्राम हो रहा है बच्चे शामिल हो रहे तो उनके लिए बच्चों को फ़ीस देनी पड़ेगी बच्चे शामिल हो रहे हैं तो कोई डांस में भाग ले रहे हैं तो उसके लिए भी उनको फ़ीस देनी पड़ेगी पैसे देने पड़ेंगे जैसे सौ रूपये हुए पचास रूपये हुए तो टोटल मिला कर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था और मैं तो मैं तो देख के चौंक रही थी कि इतने ज़्यादा खर्चा प्राइवेट स्कूल में तो बच्चों के एक लाख रूपये ऊपर पड़ रहे थे साल भर के